मनुष्य खनिजक प्रक्रिया गैस तेल आओर पानिके जेना प्राकृतिक संसाधनके लगातार खपत कऽ रहल अछि ओइ अहाँके लगय अछि हमरा लगय अछि जे ई प्राकृति संसाधन भारी मात्रामे खपत भऽ रहल छै अइसँ पर्यावरण पृथ्वीपर अपन सभक प्राकृत आवास पर पड़ैत रहल अछि एहि अहाँके विचारसँ सङ्केत भऽ रहल अछि जे आबयवला दिनमे प्राकृतिकमे एते प्रदूषण भऽ रहल छै जे प्राकृतिक अहाँके नष्ट भऽ रहल अछि तै लेल हम अपन अइ प्राकृतिक सुरक्षाके लेल अधिक सँ अधिक पेड़ पौधा लगा कऽ हम प्राकृतिक सामानके सुरक्षा कऽ सकय छी प्राकृत संसाधनके रूपमे हम सभसँ पहिले पेड़ पौधा लगाके प्राकृतके रक्षा कऽ सकय छी